हम अपन बुनाइ सिलाइ प्रोजेक्टक लेल अनेको रङ्ग चुनय छी जे चलनमे रहइएसँ रङग चुनय छी अगर कोनो बच्चाके फराक सब सिबयके होइए तऽ हम बेसी गुलाबी रङ्ग चुनय छी किएक तऽ बच्चा सबपर गुलाबी रङ्ग बड़ खिलैत अछि अगर कोनो बेसी बुढ़ पुरान रहइए तऽ ओकरा लए सिम्पले रङ्ग चुनय छी साधारन रङ्ग सब चुनय छी जे ओकरापर सादे नीक लागइए बेसी ताम झाम नहि नीक लागय छै बुढ़ पुरानक लेल आओर अगर ककरो आओर सिबय छी तऽ ओकर अनुसार सिबय छी ओ जे रङ्गक कहइए से रङ्ग चुनय छी आओर हम अपन रङ्ग प्लेट चुनय खातिर अगर बाजार जाइ छी तऽ जे रङ्ग हमरा नीक लगइए से रङ्ग हम लए लै छी आओर ओही तरहक हम बुनाइ कढ़ाइ सब करय छी आओर ओइ लेल ओइ रङ्गसँ हमरा बड़ नीक लागइए करयमे जे रङ्ग हमरा अपन प्रिय बुझय यऽ हमर प्रिय रङ्ग तऽ ढ़ेर अछि हमरा गुलबियो रङ्ग नीक लागइए हमरा सफेदो रङ्ग नीक लागइए कनिटा कारियो रङ्ग हमरा नीक लागइए नीक बुझाइए कारी सफेद रङ्ग लेकिन ई सब रङ्ग तऽ भए गेल जे जकर शादी नहि भेल यऽ उसब अपन ई सब रङ्ग पहिन सकइए मुदा जकर शादी भए जाइ यऽ ओकरा सबहक लेल हमर सबहक संस्कृतिमे अछि जे नहि पहिरना चाही तऽ हुनका सबहक लेल लाले सब आनलहुँ अगर हम कोनो कपड़ा लै लऽ गेलहुँ अगर शादी जकर भेल रहइए ओकरा लै लऽ ओकरा लेल लै लऽ गेलहुं तऽ अपन ओकरा सबहक अनुसार लाल पियर सब चुनलहुँ जकर नव विवाह भेल रहइए मुदा छोट बच्चा सबहक खातिर हम बेसी गुलाबिये रङ्ग लेलहुँ किएक कि बच्चा सबपर जे गोर बच्चा सब रहइए ओकरा सबपर गुलाबी रङ्ग बड़ नीक लागइए आओर कोनो पैघ लड़की जकरा सफेद पसन्द रहइए ओकरा सब लए सफेदे सिलाइ करलहुँ सूट सलवार सब जे इच्छा होइए से करइए आओर हमर प्रिय रङ्ग तऽ बूझिये गेलहुँ आओर ओना बेसी प्रिय हमरा गुलाबिये रङ्ग लागइए तेँ हम बेसी अइमे गुलाबिये रङ्गक जिक्रो सेहो कयलहुँ